आं दाख्लै दतमा बाजाराव मोनसे हेडफन बायदोंमोन बे हेडफना मोजां कुवालिटि यानोमोन रायलायनायफोरावबो बाहेरानि सोदोबफोरा हाबामोन बिनिखायनो बे हेडफन खौ आं जोबोद मोजां मोनदों